ड्राईंग ऐं पैंटिंग जी कला हाणे जे टाइम ते नंढे उमिरि खां ई शुरू थी वेंदी आहे जीअं त स्कूल में जीअं ई एडमिशन थियो चार साल जी उमिरि में हूंअं ईं ड्राईंग विंग सभु सेखारींदा वेंदा आहिन स्कूल में या ॿारनि जी नर्सरी में हाणे नढपिणु मां ई ड्राईंग ऐं पैटिंग सेखारी वेंदी आहे हुननि खे छा करे जामु ॿारनि अॻियां वधंदा आहिनि ड्राईंग सेक्टर में या अलॻि प्रकार जी पैंटिंग करे करे हिनकरे हाणे हिन हिनकरे खां हाणे नढपिणु मां ई हिनखे ड्राईंग ऐं पैटिंग सेखारी वेंदी आहे